समाचार अख़बार पत्र में अख़बार में अॼुकल्ह अलॻि अलॻि इंस्टीट्यूट ऐं स्कूलनि जी एडमिशन जी विज्ञापन ईंदा आहिनि जंहिंसां असांखे ख़बर पवंदी आहे कहिड़े स्कूल में कहिड़ी फैसिलिटी आहिनि ऐं कहिड़ी फिस फिसियूं आहिनि ऐं हुन सां जानकारी वठी करे असां अॻिते वठ वधंदा आहियूं